मैं जब बागवानी कर रही थी तो मेरे कुछ पौधौं में एक सफ़ेद रंग के कीड़े लग चुके थे और वो इस तरीके से लगे हुए थे कि वो पत्तियों में तनों पे यहाँ तक कि जड़ों तक फैल चुके थे तो मैंने उस कीड़े को हटाने के लिए कुछ हल निकालने के लिए सोचा जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे कुछ उपचार समझ में आए तो मैंने उस उपचार को जोकि घरेलु उपचार थे उसे बनाकर और फिर उसका स्प्रे मैंने अपने पेड़ पौधों पे की तो मुझे उसका जो है फिर रिज़ल्ट था वो बहुत अच्छा दिखा उस उस जो उपचार मैंने किया था उसके ज़रिए मेरे पौधों पर जो लगे हुए कीड़े थे वो सारे हट चुके थे